हलो हमको लाडे लाडो श्री चावल चाहिए था अच्छा पहले आप यह बताओ आपके यहाँ कौन कौन से चावल है अभी उपलब्ध नाम बताइए

अच्छा

हमको देखिए लाडो श्री चावल चाहिए था हमको एक बोरीया चाहिए था मतलब एक पैकेट में जो आता है हाँ हाँ हाँ वही कितना उसका दाम कितना होगा बारह सौ और और शंकर भोग का एक हज़ार हमको एक पैकेट लाडो श्री चाहिए था लाडो श्री का दाम बारह सौ नहीं हमको कहीं साढ़े एग्यारह सौ में ही दे रहा साढ़े एग्यारह सौ आप दोगे साढ़े एग्यारह में नय हमको एक पैकेट ही दे रहा साढ़े एग्यारह सौ में दोगे

क्या कुछ बोलिए अरे हम आपसे पूछे हम बोले आपको कि हमको साढ़े एग्यारह सौ में कोई दुकान वाला दे रहा है तो आप दोगे साढ़े एग्यारह में हम आज शाम में आएँगे दाल भी रखते हो राहर का अस्सी रुपये के जी आप तो नहीं भैया आप बहुत रेट कहते हो साठ रुपये के जी है अभी आप बात काहे नय समझते भैया साठ रुपये के जी समान को आप कहोगे अस्सी रुपये के जी दुकान दुकान आपका कहाँ पर है बेगूसराय में कहाँ ठीक है आते हैं दुकान पर